मां ॿिनि जॻहिनि ते घुमण थी चाहियां हिकड़ो आहे दुबई ॿियो आहे अमेरिका दुबई इने करे छाकाणि त मां दुबई त घुमी आई आहियां पर हुन वक़्ति मुंहिंजी तबियत थोड़ी ढिल्ली हुई जेतिरो मज़ो मूंखे करणो हुयो ओतिरो मां करे सघी न आहियां त इन करे ऐं मूंखे वपसि हुन वटि हुन जॻहि ते घुमण वञणो आहे ऐं इन जे सवाइ मूंखे उतां खां सोन बि वठी अचणो आहे उतां जो सोन उतां जा पैटर्न ॾाढा ही अलॻ आहिनि जेका मां खे हिते नथा नज़र अचनि इने करे मां हुते दुबई वरी वञी घुमणु चाहियां थी पर हिन सां गॾोगॾु हिक ॿी बि इच्छा आहे की मूंखे अमेरिका बि घुमण वञणो आहे छो वञणो आ अमेरिका अमेरिका इन्हे करे वञणो आ छाकाणि त हुते मुंहिंजी भेण रहंदी आहे हू मूंखे जाम दफ़ा सॾु करे चुकी आहे की तूं हिते अचु मूं सां मिल महनो खन मूं सां रहो त असां घुमंदासीं फिरंदासीं पर मां बि पंहिंजी घर जी ज़िमेदारियुनि सां उननि उन वटि नथी वञी सघां पर हिकड़ी इच्छा आहे की मां हुन वटि वञां ऐ मां हुते अलॻि ज़िंदगी जी करे ॾीसां सभु चवंदा आहिनि अमेरिका हीअं आहे पर अॼु मूंखे हू ॾिसणो आहे इन करे इननि ॿिनि जॻह ते मुंहिंजी वञण जी इच्छा आहे